अब क्या बताऊँ अ वाकिंग से तो अलग मेरा बहुत दूर दूर का नाता नहीं रहा कभी लेकिन जब पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा सर्विस पेशे में आया तब लोगों को देख करके मुझे भी अनुभव हुआ कि कम से कम नहीं कुछ तो एक स्कूटर तो ले ही लूँ स्कूटर लिया हालाँकि उसमें हालाँकि हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि अनुभव था नहीं अनुभव न होने के कारण हम कभी पेट्रोल डलाना भूल जाएँ तो कभी ब्रेक दबाना भूल जाएँ तो कभी कुछ करना भूल जाएँ इसी में एक्सीडेंट होने कि चांसेज़ रहते थे तो यही सब चीजें हैं बड़ा दिक्कत होती है नई चीजें रखना तो आसान है लेकिन उसको मेन्टेन करना उनके साथ उस तरीके से दोस्ती निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीजों को ध्यान में रखते ही तो मैंने भैया उठा के बाद में अपना वेस्पा गाड़ी बेच दी और अपने पैदल ही चलने में आनंद आया पैदल में यह है कि अपने कहीं भी निकल जाओ किधर भी निकल जाओ कोई न ट्रैफिक का वो दिक्कत ज्यादा रहता है और उसमें से ट्रैफिक का सिग्नल्स का इंतजार करो इसका इन्तजार करो उसका इंतजार करो वो हमसे नहीं हो सकता हमें तो हम मस्तमौला आदमी रहे और मस्ती चाहते हैं हंसते बोलते रहो खेलते कूदते रहो और जाते आते रहो दिक्कत न हो और जीवन यादगार बना रहे इसीलिए हम हम तो यही कहेंगे दोस्तों से कि भैया आप अपने जीवन को इतना मत बनाओ ताकि आपस में रम जाओ न कोशिश ये करो कि आप जितना हंसते बोलते रहोगे उतना ही उतना ही बढ़िया जीवन आपका रहेगा किसी एक ध्यान मत लगाओ सब तरफ का ध्यान रखो ताकि आपको सारी चीजों का अनुभव प्राप्त होता रहे और जीवन में कुछ कभी खोने की जरुरत नहीं पड़ेगी